हाथाइयाव हाथाइयाव बानायनाय आरो हाथाइयाव बायनाय आरो आखाइजों बानायनाय एबा रेडिमेट सिफोर दं बेलेक बेलेक जायो मानोना आखाइजों बानायनाया गोबा मोजांसिन जायो आरो ना आमफ्राय आखाइजों दानायखौ जों गान्नानै बांसिन कम्फरटेबोल मोनो जेराव जों आखाइजों बानायनायखौ बांसिन गानो आरो माहोनो रेडिमेट सिफोरा मोजां जाया जेराव थाबनो जियो गानबा गोब्बा जायो बिदिनो माने आखाइजों दानाया गोबाव टाइम होनानै बानायनाय जायो बिनि थाखायनो आखाइजों बानायनायखौ मानसिफ्रा बांसिन मोजां मोनो बिदिनो गोदोनिया गोदोनि दिनाव दारिमिन एबा जि दाग्रा मेचिनफोर गोयैनि थाखाइ आखाइजोंनो गोदोनि आबौ आबैमोना आखाइजोंनो बानायोमोन जेरै हाजो आगर बिदिनो बैग्रि बिबार फरौ मेगन उम दाउथु बिदिनो हाजो आगर बैग्रि फिथाइ बैग्रि बिबार बेसर बिबार बेफोरबायदिखो बानायोमोन ना आमफ्राय बिदिनो हाथाइ गिदिर दङब्लाबो जोङो रेडिमेट सि फोरखो बायो बायनाया थेवबो बेफोर दसेनि थाखायल' आरो ना जेरै फुजा फोरबो मेला बेफोराव गान्नो दोनबा देखायनो थाखायल'सो ओरैनो जेरै मानसिफ्रा बिदिनो जोंख्लाब जोंख्लिब नुनायाव मोजां जाबाबो थाबनो जियो जेनबा दसे स्राबाव सोमनानै दोनबानो थाब जियो आरो ना आमफ्राय बिदिनो आखाइजों सुनाया मोजां टाइम होनानै जेनबा गाव टाइम होनानै बानायनाय जायो नालाइ आमफ्राय आरो मोजाङै हुनबाथाइ मोनाङै मोजां फारसेनिफ्राय बानायनाय जायो मोजाङै फारसेनिफ्राय फारि दालांनाय जायो जेरै सालगुन्दै सालगान्दै माखु होनानै मोजाङै दानाय जायो नालाइ बिदिनो मोजाङै दायो आरो ना आमफ्राय बिदिनो हाथाइ गिदिराव दानिया बांसिनानो रेडिमेदानो ओंखारो थेवबो जोङो बेफोरखो बारा बाहाया आरो ना आमफ्राय दानि दिनावहाय गेजेर मुगायाव रेडिमेदा बांसिन सोलिदोंमोनब्लाबो दानि दिनावहाय जोङो मुगा सि इन्दि सि बेफोरखोनो बायनानै गानफिन्नायखौ जों नुनो मोनो मानोना बेफोरो जोंनि थाखाइ मोजांसिन जेनेबा जोंनि कालसारखो देखायो आमफ्राय दा रेडिमेट जि बानायनायफ्रा मालाइनिफ्राय फैनाय बा मालाइ हारिनिफ्राय फैनायफ्रा मोजां नङा जेरैहाय सारिनिफ्राय बानायनाइ दख'ना बेफोरो जोंनि हारिनि सिनाइथिखौ लाखिया जोंनि हारिनि सिनाइथियानो जाबाय गोमो बिदन आर'नाइ बेफोरो जोंनि आखाइजों दानाया साबसिन जायो मानोना जोंङो आखाइजों दानायफोरखौ गोनोब्ला सो मोजां नुयो मोनसिखो आरो समायनासिन नुयो जि जोमाबो बिदिनो आखाइजों दानाया मोजांसिन जायो आरो ना आमफ्राय बिदिनो हाथाइफ्राव आखाइजों दानाय रेडिमेद बिदि ओंखारोब्लाबो जिफ्रा मोजां नङा आरोना आमफ्राय आखाइजों दानाया साबसिन जायो जायनि थाखाइ जोंहा आखाइजों दानायखौ साबसिन मोनो जेराव बांसिनबो मोनगानो गासिबो मानसिनि दानाया जेरै इन्दि सि इन्दि उल बायदिखो बांसिन मोजां मोनो आरो ना आमफ्राय बिदिनो आखाइजों दानाय जेरै आखाइजों लुनाय आगर जेरै उम बिदिनो प्रेम लानानै जेनेबा टिबुल कर्दफ्राव लेरनाय माहोन्नाय दानाय नाम लेरनाय बेफोरफोरखो बाहायबाइमोन आरो ना ओमफ्राय बिदिनो स्कुलाव बाहायबोनानै बाहायबायमोन आमफ्राय बिदिनो आखाइजों सुथेनानै फ्रेम होनानै सुथेनाइखौ जों बांसिन नुनो मोनोमोन रुमाल बायदिफ्रावबो बिदिनो बाहायोमोन आरो ना ओमफ्राय गाव गावनि नाम लिरनाय सोरबा अनजालु अनजालिया गावनि हास्थाइनाय नेम बा मोजां मोन्नायनो आर'नाइफ्राव बा फ्रेम खालामनानै रुमालफ्राव नाम लेरनानै हरनाय बा बिबार आखिनानै हरनाय बेफोरखो जों नुनो मोनो बिदिनो आखाइजों सुनाय बा सुथेनाय जिफ्रा बांसिन मोजां जायो आमफ्राय बिदिनो रेडिमेद सिफ्रा गानोब्ला बा अखायाव माबायोब्लाबो दोबैयो रेबगार्दनि सिफोरनि सि बेफोरो बांसिन दोबै लाङो आरो ना ओमफ्राय बिदियैनो जों बेखायनो बांसिनानो आखाइजों दानाय बा सुथेनायखौ बांसिन गान्नांगौ आरो ना